उत्तर प्रदेश में चङियूं ई कलाऊं ऐं समुदाय जा संगठन आहिनि जेके पंहिंजे कलाकारनि खे समर्थन करे उन्हनि उन्हनि जो प्रचार प्रसार कंदियूं आहिनि कि नेटवर्क सामूहिक और समाज जी नींव आहे नेटवर्क सां इहो आहे कि माण्हू हिक ॿिए सां जुड़े थो पियो हिक ॿिए सां समूह में कम थो करे पयो अॼु कल्ह डिज़िटल मार्केटिंग जीअं अॼु अॼु खां अॼु वधीक खां वधीक इहो कम हले थो पियो कि माण्हू हिक ॿिए सां नेटवर्क में रही करे हिक ॿिए जे संपर्क में रही करे ग्रुप ठाहे करे समूह ठाहे करे उन खे कम था करनि पिया और उन्हनि खे उन्हनि जे लाइ मतिलबु हिकु मजबूती सां उहो पंहिंजी नींव ठाहीनि था क्या और कम करनि था पिया इन जे लाइ हू घणा ई इंस्टिट्यूट ठहियल आहिनि जीअं दयालबाग एजुकेशनल इंस्टिट्यूट फ़ार कोड बटलर टेक्नोलॉजी इंस यूनिवर्सिटी आहे जे पी इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंफ़ॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आहे जंहिं में ॿार पंहिंजो ग्रुप में वेही करे और प्रचार करनि था पिया पंहिंजे नेटवर्क खे वधाइनि था पिया हिक हिक कम खे कीअं वधाइबो कीअं समूह में रही करे और कीअं तिर तिर कम सभिनि में बांटे करे उहो कयो थो वञे पियो उहो शइ जी नॉलिज हे जन ॾींदा आहिनि